हमे अभी अपने सभके इसकुलके बारेमे बतै बतै रहल छिए जखन हम इसकुलमे पढ़ै रहिए तखन मतलब बहुत जादा बहुत विषय पढ़ाएल मतलब पऽ पढ़ल लिखल जाइ रहै जइसेकि सामाजिक विज्ञान भेलै मैथ भेलै ईसब बहुत जादा विषय पढ़ाएल जाइ रहै ओकर बाद आजकल कि भेलै हँ जखन हमे आओर पढ़ै रहिए तखन डी एल एड कै के टीचर आबै रहथिन आओर आजकलके एतना जादा बदलाव भेलै हँ पढ़ै लिखैके बारेमे कि मतलब बी पी एस सी कै के ओकर बादे टीचरमे अथी होल जाइ छै ओकर बाद बहुत जादा ही अच्छासे पढ़ाएल लिखाएल जाइ छै हम आओर जखन हमे आओर पढ़ै लिखै रहिए तखन एतना जादा बेबस्था नहि रहै इसकुलमे लेकिन अभी दे देखै छिए बहुत सारा विद्यार्थी कि हाँ कहै कहैले आबै छै कि हाँ अच्छासे पढ़ाइ लिखाइ होइ छै आओर सब विषय अच्छासे पढ़ाएल जाइ छै बच्चाके विशेष धिआन दे देल जाइ छै आओर बहुत जादा